यहाँ पर मंदिर भी है तो शिव चर्चा भी होता है और सत्संग भी होता है अपना सब दस बीस मिलकर अपना शिव चर्चा करते हैं शिव को शिव जी को गाना गान गाते हैं सत्संग को गान गाते हैं एक दूसरे को सब अपना अपना अपना जैसे जैसा जैसा होता है वैसे वैसा करते हैं गाना भी गाते हैं करीब करीब एकाध घंटा तीन घंटा तक होता है यहाँ सत्संग होता है शिव चर्चा को चर्चा होता है काली मंदिर है यहाँ पर बगल में शिव मंदिर है चंडिका मंदिर है आस पास में वहाँ पर मने सप्ताही होता है शिव चर्चा ई सप्ताह काली मंदिर में होता है अगले सप्ताह में चंडिका मता मंदिर में होता है शिव मंदिर में होता है इसी इसी तरह के सब मंदिर में पूजा पाठ होते हैं आ चर्चा चलते हैं ऐसे शिव चर्चा गान सत्संग भी होता है गाना भी गाते हैं भाई भाई भाई बहन दोनों मिलकर शिव गुरु शिव वाहन भी है शिव भाई भी दोनों मिलकर गना गाते हैं आ हर सप्ताह में सब कुछ होता है गाना शिव चर्चा को पूजा करते हैं अपना अपना घर में भी चर्चा जब नहान सोहान के बाद दो दुओ मिनट तीनों मिनट हम पूजा पाठ ज़रूर करते हैं सत्संग के सब इसी मने इसी ढंग से हम अपना अपना घर में अपन अथि करते हैं व्यतीत कर सब काम सामान अथि करते हैं पूजा पाठ बाहर से भी आते हैं गुरु भाई अर सब यहाँ पर दो तीन घंटा पूजा पाठ करते हैं गाना गाते हैं ब्या माइक लगाते हैं रेडियो में सब कुछ गाना गाते हैं अथि करके कर करते हैं रहते हैं बच्चा अर भी रहते हैं सब बच्चों भी अठारह उन्नीस साल को आते हैं लड़की भी गाती है लड़का भी रहते हैं अपना सब पूजा पाठ करते हैं गाना सुनते है संग संगीत को अपन सब खुशियाँ लेते हैं वो इन्जॉय करते हैं अपन शिव चर्चा में सत्संग में और सब अपना बाहर से भी आदमी आते हैं तो अपन खुशी खुशी से यहाँ सब अपन गाना गाते हैं एक दूसरे को अथि सुनाते हैं यहाँ का भी आदमी उनको भी सुनाते हैं वो भी सुनते हैं सब गाना होता है शिव चर्चा भी होता है सब कुछ होता है यहाँ पर पूजा पाठ घर काली भी काली जी के मंदिर में भी रात में होता है भजन होता है गाना होता है जब अथि होता है शादी विवाह भी होता है तो शिव चर्चा भी घर घर में करते हैं अपना अपना घर में जिसको जिसको घर में शादी होता है बेटी के भाई बेटा को होता है तो अपना अपना घर में सब शिव चर्चा कर कराते हैं आ करते हैं भजन गाते हैं और जो होता है जैसा होता है भगवान को नाम लेते हैं मन से अपना काम करते हैं पूजा पाठ करते हैं अपना फिर से सब कुछ होता है हो गया